آپ کو کس قسم کی فلمیں پسند ہیں ہمیں اپنی کچھ پسندیدہ فلموں کے بارے میں بتائیں اور آپ کو اس فلم کی کہانی کیوں پسند ہے ہمیں ویسے تو بہت زیادہ فلمیں پسند ہیں لیکن ان میں سے سب سے زیادہ اچھی جو لگتی ہے وہ تھری ایڈیٹ لگتی ہے کیونکہ اس فلم میں ایک غریب بچہ پڑھائی کے شوق میں بہت آگے پہنچ جاتا ہے اور اس سے ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس سے وہی فلم ہم کو سیکھ دیتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے جیسے دل چاہے زندگی کو ایسے جئے اور اپنی زندگی کو کسی کے مطابق نہ ڈھالیں کیونکہ یہ چند چند روزہ زندگی ہے جلد ہی ختم ہونے والی ہے